ہم اپنے علاقے میں زمین خریدتے یا بیچتے وقت لوگوں کو درپیش قانونی مسائل کے بارے میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ زمین یا خریدنا ہو یا بیچنا ہو تو ہندوستان کے اندر بہت سارے قانون ہیں ہندوستان نے انہیں بہت سارے حقوق دے رکھے ہیں وہ زمین کس کو بیچنا ہے اور کہاں دیہات کی زمین ہے تو اس کی کیا قیمت ہوگی شہر کی زمین ہے تو اس کی کیا قیمت ہوگی اس طرح سے دوسرے قانونی مسائل کہ ایک اگر کوئی قبضہ کر لیا ہے تو اس کو اپنے اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جد و جہد کرنی پڑیں گی اور کہاں کہاں کیس یا جو بھی کرنا ہو تو وہ کس طرح سے پیش کریں گے